नमस्ते मैडम जी मैम मैडम मुझे सोफ़ा देखना था फ़ाइव सीटर वाला चाहिए था मैम नहीं नहीं कपडे वाले चाहिए मतलब मुझे लकड़ी वाले चाहिए लेकिन उसमें पिल्लो साथ में ऐड होना और थोड़ा हैवी होना अच्छा मैम बताएं आप के प्राईस के अनुसार जिसका रेट ज़्यादा होगा कम होगा तो मैं उस हिसाब से बताऊंगी सागौन का कितना लेते हैं और ऐसा अगर मैं बनवाऊँ नहीं और ऐसे ही खरीदूँ तो जो ये आप ने बना के रखें हैं दिख रहें हैं डेकोरेट इनका कितना लगेगा अच्छा बनवाई चार्ज उसमें नहीं लगेगा अच्छा दिखाइए ना मैम मुझे कुछ अच्छा सागौन के दिखाइए मुझे नहीं मैम नही मुझे पसंद नहीं आ रहा ये वाला अच्छा चलिए हाँ ये तो अच्छा लग रहा है कितने का पड़ेगा बहुत लाइट वेट लग रहा है मैडम लेकिन मुझे न थोड़ा हैवी चाहिए था हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ नहीं मुझे अलग गद्दे वाला नहीं चाहिए हाँ मैम अगर हम बनवाने दें तो आप कब तक बनवा देंगी अपने पसंद का डिज़ाइन फिर मैं बनवाकर ही लेजा लेती हूँ आप मुझे बता दीजिए कौन सी लकड़ी में कितना खर्चा आएगा जैसे सागौन का बनाऊँगी हाँ अच्छा जी मैम मेरे को सागौन का ही ज़्यादा अच्छा लगता है तो फिर इसमें आप पिल्लो लगा कर देंगे तो कितना चार्ज हो जाएगा पूरा अच्छा जी जी थोड़ा कम नहीं करोगे क्या लेकिन मैडम मैं अभी पूरा पैसा नहीं दूंगी मैं अभी एडवांस दूंगी जब मेरा सामान बन जाएगा उसके बाद ही मैं आप को पैसे दूंगी घर तक पहुँचा देंगे ना मुझे आने की ज़रूरत तो नहीं पड़ेगी ठीक है मैडम फ़ोनपे लेते हैं ना ऑनलाइन ठीक है मैम